हाँ हमारे क्षेत्र में बाबाओं पर लोग काफी अंधविश्वास करते हैं बाबा जो कह देते हैं वह बात को सभी लोग पूर्ण रूप से सच मानते हैं इसलिए हमारे लोग बाबाजियों की बातों पर आकर न जाने क्या क्या कांड कर जाते हैं इसलिए उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ की वही लोग उन बाबा पर विश्वास न कर के किसी डॉक्टर या किसी अन्य पर्सन से बात करें जिससे उनके बारे में पता चले क्योंकि बाबा एक तक आ आज के जमाने में लोगो को भटकाने का काम करते हैं और उनको भटका कर अपना उनका माल भी ले जाते हैं और उन बाबाओं से बच कर रहना चाहिए क्योंकि वह ढोंगी बाबा होते हैं